میں اُتر پردیش راجیہ سے ہوں اور یہاں زراعت کا سب سے بڑا حصّہ جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے بڑے پیمانے پر لوگ کھیتی کرتے ہیں وہی اُن کی معاش کا بھی حصّہ ہے لوگ مگر کبھی کبھار اُن کو کھیتی کرتے تو ہیں مگر اُن کو کبھی کبھار بہت سامنا سے گزرنا پڑتا ہے وہاں کی آب و ہَوا سے جیسے دھان کی کھیتی کی جائے تو وہاں پر پانی کی کافی ضرورت ہوتی ہے مگر خُشکی کی وجہ سے وہ فصل برباد ہو جاتی ہے اور گیہوں کی فصل جو ہوتی ہے تو اُس نے پانی کی کمی ہوتی ہے مگر بارش اگر زیادہ ہو جائے تو وہ فصل برباد ہو ہو جاتی ہے تو اِس سے کسانوں کو کافی نقصان جھیلنا پڑتا ہے اور اِن نقصانات سے نپٹنے کے لیے وہ پھر سرکار اُن کی مدد کرتی ہے اُن کو کچھ پیسوں سے مدد کرتی ہے اگر اُن کی فصل برباد ہوگئی ہے تو اُن کو پیسے دیے جاتے ہیں سرکار کی طرف سے اگلی بار فصل بونے کے لیے